ریاست ہیلتھ کیئر ادارے نے ناکافی ریگولیشن کے مسئلوں کے حل کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں ان میں کومینجمنٹ ارینجمنٹس کی تشکیل صحت کی دیکھ بھال میں سرمایہ کاری کے منصوبہ اور جیسے اقدامات شامل ہیں جو ممکن مسئلوں کو حل کر نے میں مدد فراہم کرتے ہیں ارنجمنٹ ریاست ہیلتھ کیئر ادارے ممکنات پر دوسرے صحت کیئر اداروں یا خصوصی ماہرین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منصوبے کو تخلیق دیتے ہیں یکسا اس کا مقصد تجربات اور خور کو شیر کر کے صحت کی دیکھ بھال کی بہتری کرنا ہوتا ہے ہیلتھ کیئر انوسٹمنٹ ریاست ہیلتھ کیئر ادارے ہم یہ خصوصیت دیتے ہیں کہ صحت کی دیکھ بھال میں سرمایہ کاری کی جائے یہ مزید منصوبوں کی تخلیق تجدید اور صحت کی خدمات کی بہتری کے لیے مدد فراہم کرتی ہے یہ ایک نوعیتی اقدام ہے جس میں کوئی اندرونی شخص یا ملازم اگر وہ جانتا ہو کہ ادارے میں ناکافی ریگولیشن یا فساد کی وجہ سے مریضوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ادارے کے خلاف وکلائی کارروائی کر سکتا ہے اس سے ناکافی ریگولیشن کو پہچاننا اور دور کرنا کا مواقع ملتا ہے یہ تمام اقدامات مل کر ناکافی ریگولیشن کے مسائل کو حل کرنے اور صحت کی دیکھ بھال کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے